जी हाँ नमस्ते सर सर मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग की थी वो उसमें मैंने एक साड़ी पसंद की थी तो वो साड़ी की क्वालिटी मैंने बहुत अच्छी देखी थी लेकिन बहुत बेकार निकली वो साड़ी मैंने तो लाल कलर में पसंद करी थी लेकिन वो काली कलर मैं आ गई हाँ ओर सर ऑनलाइन पे इतना अच्छा दिख रहा था उसका पीस कि मुझे बहुत ही पसंद आया था कि हमको उसमें बॉर्डर भी लगी थी रेड कलर की बॉर्डर थी इसलिए मैंने उसको पसंद कर लिए ब्लाउज़ भी सर बहुत ही मतलब अच्छा था अच्छा हेवी था मतलब भरा हुआ था कढ़ाई से तो मैंने उसको पसंद कर ली लेकिन उसमें तो ब्लाउज़ निकला ही नहीं वो साड़ी मैंने पसंद की थी ना उसका कपड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकी वो शिफॉन का कपड़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने उसको पसंद कर ली और उसको ऑर्डर कर दिया लेकिन उसका ना तो शिफॉन कपड़ा निकला पता नहीं कौन सा कपड़ा निकला बिल्कुल जाली टाइप का ऐसा लग रहा है जैसे मच्छड़दानी कर दी हो किसी तो मैं तो इसको पसंद नहीं कर सकती ना तो मैं इसकी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि उसके यूज़ करने का मतलब एक भी एक भी ये है कि उसमें बीच में फटी हुई निकली है तो उसको कहीं से कर सकती हूँ इसलिए सर आप इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ तो क्या आप चेंज कर सकते हैं इसको हाँ क्यों नहीं पैसे तो मैंने आपको मतलब बैंक अकाउंट से ही निकलवाया था मुझे ये साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं मेरा पैसा भी मुझे वापस चाहिए और मैं मतलब दूसरा भी मैं नहीं चाहिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना ही नहीं है